मेरी अ जेह्ड़ी पढ़ाई लिखाई ऐ या मेरी जेह्ड़ी उच्च शिक्षा ऐ ओह् अलग अलग जगहें पर दे अंदर होई दी ऐ मेरे जेह्ड़े अऽ पिता जी न ओह् इक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर न ते बचपन दा गै में जि'यां आक्खो स्कूल जाना शुरू कीता हा में अपनी पढ़ाई दी शुरूआत जेह्ड़ी ऐ ओह् दिल्ली दा कीती ही में छेमीं क्लास तक सत्तमीं क्लास तक जेह्ड़ा ऐ एपीऐस्स धौलाकुआं च पढ़ी ते उ'स्स टाईम अस इ'न्ने निक्के हे कि साढ़े जेह्ड़े मां प्यो न ओह् अ'हेंई ज्यादा भेजना कु'तै अग्गे पिच्छे पसंद नेही करदे उ'स्स तों बाद जि'यां सत्तमीं अट्ठमीं लग्गे अस ओह्दे बाद सत्तमी अट्ठमीं जेह्ड़ी ऐ में ओह् अपने अपने अपने होम टाऊन आह्न्नियै अखनूर आह्न्नियै एपीऐस्स अखनूर दा कीती अ उ'स्स तों बाद साढ़े पिता जी अ'हेंई दोबारा बाह्र लेइयै फिर नौमीं दसमीं ञारमीं बारमीं जेह्ड़ी ऐ मेरी सैनिक स्कूल कपूरथला ते आर्मी स्कूल जलंधर दा होई दी ऐ उत्थै में बड़ी सारी जगहां घूमीं ही क्योंकि अदूं धोड़ी साढ़े मां प्यो गी लगदा हा कि अस थोह्ड़े बड्डे होई चुके दे आं जि'यां एपीऐस्स जलंधर जदूं में पढ़दी ही अदूं में चंडीगढ़ गेई ही इक दिन दी टूर उप्पर कन्नै में वंडर लैंड गई ही जेह्ड़ा जलंधर ची ऐ ते वंडर लैंड जदूं अस गे हे उ'स्स दिन मीं याद ऐ पूरी रात में सोई नेही इ'सी अऽ सुफ्ता कन्नै कि असें अगले दिन पिकनिक उप्पर जाना ऐ ते सवेरे चार बजे गै उट्ठियै मेरी अऽ माता जी ने मीं स्नैक्स ते चिप्स बगैरा चॉकलेट्स बगैरा बनाइयै घरा बी ते रेडीमेड बी दित्ते और ओह् दिन असें बहुत अच्छे तरीके कन्नै इन्जाय कीता वंडर लैंड च जेह्ड़े न ड्राई राईड्स बी हैन ते वॉटर पार्क बी है ते मीं चेता ऐ कि असें ज़्यादातर टाईम जेह्ड़ा ऐ ओह् अपने वॉटर पार्क च गै बिताया हा वॉटर पार्क च अ'हें च च झूले ले राइड्स लेइयां ओह्दे बाद स्विमिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् कीती उसदे बाद जदूं अस सैनिक स्कूल कपूरथला रौंह्दे हे ते अ'हेंई रेल कोच फैक्टरी जेह्ड़ी ऐ उत्थै इक विज़िट कराया गेआ हा अ रेल कोच फैक्टरी केह् ही ओह् कपूरथला च ऐ जित्थै साढ़ी जेह्ड़ी रेल न उं'दे जेह्ड़े कोचिज़ न उं'दी बनावट जेह्ड़ी ऐ कीती जंदी ऐ फिर उस तूं बाद बाह्रमीं दे बाद में अपने नेटिव एरिया जेह्ड़ा ऐ आखिर आई ते अपने कॉलेज दा पढ़ाई कीती जित्थूं में मानसर गेई इक दो बार मानसर जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े जम्मू च इक बहुत मश्हूर जेह्ड़ी ऐ लेक ऐ जित्थै हर टाईम पानी रौंह्दा ऐ कन्नै उत्थै दा बड़ा रिलीजियस म्हत्तव बी है साढ़े जेह्ड़े देवता न ओह् उत्थै वास करा करदे न ते अस उ'नेंई बहुत श्रद्धा कन्नै मन्नने आं कन्नै फिर जदूं थोह्ड़े होर बड्डे होए पी जी करन लगे मास्टर्ज़ करन लगे फिर अस यूनिवर्सिटी दी तरफ दा

फिर उसदे बाद अमृतसर दे बाद अस जदूं जलंधर गेदे हे अस साईंस सिटी गे उत्थै अ'हेंई बहुत सारी साईंटिफिक चीजां जेह्ड़ियां न बहुत अऽ हस्सी आह्ले तरीके कन्नै दस्सियां गेइयां ते इस्सै तरीके कन्नै अ'हेंई जेह्ड़े स्कूल लाईफ दा लेइयै कॉलेज ते यूनिवर्सिटी लाईफ तक बहुत छोटे छोटे ट्रिप्स जेह्डे न मारे दे न लाए दे न ते कन्नै गै इक लास्ट ट्रिप मीं चेता आंदा ऐ जेह्ड़ा जदूं में पीऐच्चडी करा दी ही ते अस इक वर्कशाप आस्तै गे हे जयपुर

उत्थै दे पैलेस दिक्खे उत्थै दे जेह्ड़े फेमस जगहां ही जंतर मंतर हा जि'यां उस तूं बाद जेह्ड़ा अऽ सवाई मान सिंह जी दा किला हा अजमेर दा जेह्ड़ा किला हा एह् नेहियां जेह्ड़ा जल महल हा एह् नेहियां बड़ी फेमस ते मश्हूर जगहां जेह्ड़ियां जयपुर च हियां ओह् दिक्खियां हियां ते इ'यां में बहुत सारी मेमरीज़ जेह्ड़ियां न ओह् किट्ठी कीती दियां न अपनी स्कूल ते कॉलेज लाईफ च